मां थोरनि ॼणनि खे सुञाणा रीज़न्स हाट करे विधी आहे सिंधी छोकिरी आहे ऐं हिकु पेंटिंग कंदी आहे ऐं हिकु उहो ठाइबो आहे न ड्रीम केचर्स उहो सभु मतलबु सॼो हथ सां कबो आहे अहिड़े टे माण्हुनि खे मां सुञाणा अलॻि अलॻि तरीक़े सां मां हिननि खे हीअं प्रमोट कंदी आहियां पहिरों त मुंहिंजे टीचर्स डे ऐं इहे सभु ईंदा हुआ न कॉलेज में त मां हिन रीज़न्स वारी जेकी छोकिरी आहे हुनखां बुकमार्क उहो सभु ठाहिराया विया ऐं मुंहिंजे सॼे प्रॉफेसरनि खे ॾिना हुआ हुनजो विज़िटिंग काड विझी करे त उहा थोरी फ़ेमस थी हुन लाइ उहो जेकी आहे आट वक कंदी आहे न मतलबु इहे जेके नाइट कैचर्स ड्रीम केचर्स उहो सभु ठाहींदी आहे त उहो मां पंहिंजे फ्रैंड्स खे ॾींदी आहियां हुन लाइ उहो मां इंस्टाग्राम हलाईंदी आहियां तो हुनजे अंदरि मां हुन सभिनी जा विडियो शेअर कंदी आहियां ऐं पेंटिंग वारी जेकी साहेड़ी आहे स्केचिस जेके ठाहींदी आहे उहा कोई कोई फ्रैंड जा स्केचिस ठाहे करे हुनखे गिफ़्ट कयो आहे हिन सभिनी खे मां इंस्टाग्राम ते प्रमोट कंदी आहियां ऐं कोई बि मूंखे चवंदो आहे की कंहिंखे गिफ़्ट छा ॾियणी आहे त मां कोशिशि कंदी आहियां की इहे गिफ़्ट ॾियनि साम्हूं वारनि खे सुठो बि फ़ील थींदो आहे हुननि जो नालो लिखियल हुजे हुननि जी ड्रॉइंग थियल हुजे या त इअं सुठी सुठी कलाकारी थियल हुजे त इहे सभु मां हुननि खे ॾेई ॾींदी आहियां हुननि खे प्रमोट कंदी आहियां